आं बे घरिखौ बाहायनानै मोनसेल' गाज्रि मोनदों बेनो जाबाय रं खारदों आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा बै घरियाव फन फैयोब्ला आङो बे फनखौ मिन्थिनोल' हागोन हमनो हाया बेखौबो आङो बांद्राय मोजां मोनाखै